जयपुर ज़िले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण चुनौतियाँ है जैसे कि जल प्रदुषण ध्वनि प्रदुषण और वायु प्रदुषण हमारे जी हमारे ज़िले के कुछ जल के स्तोत्र है नदियाँ झिले और तालाब हाँ हमारे आस पास की स्वच्छता में बोहोत बदलाव आए हैं जैसे कि पहले कहीं भी अगर हम जाएँ तो वहाँ पर हमें जगह जगह पर कचरों की ढेर मिलते थे और आजकल ऐसा नहीं होता है हमारे ज़िले की नगरपालिका लगातार क्षेत्र की सफाई करती रहेती है जैसे कि हमारे रोजाना घरों के घरों में चच कचरे की गाड़ी आती है और हर एक घर से कचरा लेकर जाती है और उसके लिए आजकल हमार मुख्य सड़कों की सफाई के लिए जगह जगह पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो दो अलग अलग कचरों के डिब्बे हैं जिसमें लोग अलग अलग में गीले कचरे के डिब्बे में गीले कचरा डालते हैं और सूखे कचरे के डिब्बे में सूखा कचरा डालते हैं